हां थुआढ़े ढाबे उप्पर केह्ड़ी केह्ड़ी सब्जी ऐ मिगी कड़ी पनीर चाहिदा हा कड़ाई पनीर चाहिदा हा ते कन्नै ओह् चाहिदी ही कड़ी ते कन्नै चाहिदियां चाम्पां ते दिक्खी लैओ तुस हून जेह्ड़ी सब्जी थुआढ़े कोल शैल ऐ ते ओह् भेजी ओड़ो ते कन्नै इक रुट्टी भेजी ओड़ेओ दो भेजी ओड़ेओ जां इक नेईं तां दो भेजी ओड़ेओ कन्नै किन्ना क टैम लग्गी जाहग इ'नेंई पुजदे धोड़ी थोह्ड़े तौल गै करेओ ठंड ऐ नां थोह्ड़ी बड़ी ते केह् पता होंदा ठंडी होई जंदी अज्जकल साढ़े घर ना थोह्ड़े जेह् परौह्ने आए दे बिंद क इक कम्म करो जां तुस दो रुट्टी रौह्न देओ इक भेजी ओड़ेओ तौल करेओ शैल सब्जियै च थोह्ड़ी मर्च मसाला तेज गै रक्खेओ कि के घट्ट लगदी नां बिंदक फ्ही